جی ہاں تو ہم کہیں دور نکلتے ہیں باہر گھومنے کے لیے لمبا سفر تو تو ہمیں ہیلمیٹ وغیرہ لے لینا پڑتا ہے اچھا تا کہ ہم گرجائیں تو ہمیں سر میں چوٹ نہ آئے پھر جوتا ہوگیا اچّھا خاصہ کپڑا پہن لیتے ہیں ہم تا کہ موٹا سا کپڑا تا کہ ہمیں ایکسیڈنٹ ہوجائے تو ہم آرام سے ان سے بچ سکیں اور جو گھساٹ لگتی تو ان سے وہ کپڑے تھوڑی سی بچ جائے اور ان ان سے ہمارا پیر بچ جاتا ہے ہاتھ بچ جاتا ہے پھر سر وغیرہ ہیلمیٹ سے بچ ہی جاتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ پہن لیتے ہیں اچّھا خاصہ کپڑا اور بائک کو تھوڑا بہت چکے وکے ٹائروں کا چیک کرلیتے ہیں بریک صحیح ہے خراب ہے کلچ وغیرہ تیل وغیرہ چیک کرلیتے ہیں ہم لوگ پھر چیک کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اپنے لمبا سفر میں نکل جاتے ہیں آگے وہ پھر آگے بڑھتے ہیں بڑھنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آگے راستے میں نیچے اوپر گڈھا گڈھی ایک دم اوپر کھابڑ کہ ان کو آرام آرام سے نکالنا پڑتا ہے اور وہاں پر ہم زیادہ اسپیڈ گاڑی چلائیں تو آف کورس ایکسیڈنٹ تو ہمارا ہونا پکا ہے تو اس لیے وہاں پہ آرام آرام سے چلانا پڑتا ہے کیونکہ گاؤں کا روڈ تھا اس وجہ سے اور شہر میں تو بس ایسیلیٹر دو اور بس چلاتے رہو ہویں سن مزہ آتا ہے پھر تو پھر اس میں کوئی پھر ایکسیڈنٹ ہونے کی ڈر ہی نہیں ہوتی اور پھر ہاں ٹرافک جو لن لگتی ہے او ہو بھائی ٹرافک اور بہت لمبے گندے گندے ٹرافک لگتے ہیں یہاں پہ آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ ٹرافک بور ہوجاتے اس میں